जी बताएं कहाँ पर हाँ हाँ

आपका बजट कितना है नहीं समथिंग अपना एक बजट बताइए उस अनुसार मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ईवेंट ऑर्गेनाइजर के तहत के मतलब ये ये वेन ये सारी चीज़ें रहेंगी बिल्कुल ए कदम आप ने बहुत सही जगह फ़ोन लगाया है जी हूँ बात लार रहा हूँ आप पूछिए क्या बताना है नहीं अपन जैसे भी टाइम वो ऑर्गेनाइज़ ऑर्गेनाइज वग़ैरह कहीं भी करवाते हैं उस में सब से पहले सेफ्टी की जाती है

बारिश बारिश के लिए तो ऐसा होता बारिश के लिए अपन डोम लगाते हैं डोम में एक टेंट आता वाटरप्रूफ़ होता वो लगाते हैं ताकि उस में दिक्कत ना आए ज़्यादा जो गेस्ट आते हैं वो उसके अंदरसुरक्षित रहें बाउन्सर हमारी वो वो आपको प्रोवाइट उनके चारजेस अलग रहते हैं बाउंसर भी आपको कराने पड़ेंगे इसके बाद आपको स्थानीय पुलिस के लिए भी आपको एप्लाई कलना पड़ेगा पहले सूचना देनी पड़ती है पहले सूचना देनी पड़ती है पर्मिशन लेनी पड़ती है इसके बाद वो प्रोवाइड कराते हैं हम करवा देंगे करवा देंगे आप ऐसे करना आप एक बार भिजिट कल लेना औफीस में तो अपन वहाँ बैठ कर बात कल लेंगे उसमें सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे मैं दस से पाँच बैठता हूँ औफीस में बात कार लेंगे अपन औफीस पर आएं साकेत नगर से पास में ही है मेरा औफीस आ जाइएगा ओके